हमारे क्षेत्र के सरपंच सीमा मीना है मैंने उन के साथ एक दिन बातचीत की तो उन्होंने अपने कार्य के बारे में मुझे बताया उन्होंने जो हमारा सरकारी स्कूल है उनके लिए उन्होंने एक एक टंकी बनवाई स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया बच्चों को और स्कूल में सरकारी स्कूल में जो भी साफ़ सफ़ाई के लिए एक चपरासी रखा और उन्होंने हमारे गाँव में हर घर में नल निकलवा पानी के लिए नल निकलवा दिए हैं अब पानी का लाभ सभी गाम ग्रामवासी उठा रहें हैं उन्होंने बताया की जो हम ने जो गाँव में कच्ची सड़कें हैं उनको उन्होंने पक्की कर दी हैं और वह गाँव में बहुत ही विकास करने का कार्य कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में हमारे सरपंच ने बहुत ही अच्छे से कार्य किया है तो हम भी यही चाहेंगे के हमारा सरपंच ऐसे ही कार्य करता रहे लोगों को हमारे गाँव के लोगों को कोई भी परेशानी न आए